असां पहिरीं ऑनलाइन हिकु जैकेट घुराई हुई ॻाढ़े रंग जी त असांजे घर वारा ॻाढ़ो कलर पाइण कोन था ॾियनि इनकरे तव्हां मां पंहिंजो इहो ऑडर कैंसिल कराइण थी चाहियां हुनजे बदिरां मां वॾी जैकेट घुराइण थी चाहियां इहो मुंहिंजो ऑडर कैंसिल करे मूंखे वॾी जैकेट मोकिलियो जो मां जिते मुंहिंजे हिसाब सां पाए करे वञा ऐं सुठी बि लॻे हूअं नंढी हुई हिनजे करे असां उहो आडर कैंसिल कयो आहे हाणे तव्हां वॾी जैकेट मोकिलींदा असांजे कैंसिल कराइण जो मतलबु इहो ई आहे